हा मां यूट्यूब खोले करे पंहिंजो ॾिसंदी आहियां उन्हीअ खे पहले सम्झंदी आहियां कि कीअं छा ठहे थो पयो पैन कॉपी खाणी करे पंहिंजो कंदी आहियां करे वरी उन्हीअ खां मां ठाहिणु लॻंदी आहियां त बि अगरि न सम्झि में ईंदो आहे त वरी मां पंहिंजो वरी यूट्यूब या नैट ते या मोबाइल में ॾिसी करे थोरो सम्झंदी आहियां कि हा भई हाणे अची वियो आहे पोइ धीरे धीरे पैंसिल भई खणी करे या वरी इंच पटी खणी करे पहले मां पंहिंजो आउटलाइन वग़ैरह कंदी आहियां उन्हीअ खां पोइ धीरे सां करे उन्हीअ खां कलर वलर चङी तरह ढाले करे पंहिंजो डिज़ाइन कंदी आहियां धीर थी वेंदो आहे त पोइ अगरि लॻंदो आहे कि अञा बि कोई कमी आहे त उन्हीअ में कुझु नयो करण जी कोशिश कंदी आहियां उहो थी वेंदो आहे त उन्हीअ खां पोइ लास्ट में ॾिसंदी आहे कि भई थी वियो आहे त पोइ पंहिंजे मन खे लॻंदो आहे कि हाणे मां सही कयो आहे ठीकु आहे